ہیلو کہاں سے اچھا اچھا کیا آپ کے وہاں کچھ گاڑیاں ہیں کیا

ہاں تو اِس کا مائلیج وغیرہ کیا ہے

اچھا اچھا تو پرائز کیا پڑے گی اِس کی آ تو اگر ہم ای ایم آئی پہ لیں تو کیا پروسیزر اِس کا اچھا

ٹھیک میں پین نمبر لے کے آپ کے شو روم میں آ جاتا ہوں تو آپ چیک کر لیجیے اور ویسے آپ کا پروسیزر میں وہ ای ایم آئی جو بنتی ہے وہ منتھلی ہے سکس منتھلی ہے تھری منتھلی ہے ایئرلی ہے ہاف ایئرلی ہے کیا ہے اِس کا

ہاں ہاں اچھا

اچھا ہاں ہاں اچھا

میں مئو سے ہی بول رہا ہوں خورشید احمد

ہاں ٹھیک ہے دو چار روز کے آئیں گے ساتھ میں کیا کیا لے کے آنا ہے

ہاں تو کرنٹ پرنٹ بھی چاہیے اور ڈی ایل بھی چاہیے ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے بک کیجیے اُس کو کل آ کے اپنا کلر کون سا کون کون سا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک سر تھینک یو